ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اپنا آئی فون منگایا تھا تو ڈلیوری بوائے جو لے کے آیا تھا میں نے جب اس سے ڈلیوری لی تو جب ہم نے اس کو گھر پہ کھولا تو اس کی اسکرین پہ اسکریچ پڑے ہوئے تھے اور اب کامن بات ہے کہ وہ ڈلیوری والے کی غلطی رہی ہوئگی یا بھیجنے والے کی یا کمپنی کی بھی لیکن بہر حال وہ مجھے ٹھیک ٹھاک نہیں دے گیا جس کی وجہ سے ہمارا کافی نقصان ہوا اور اس ڈلیوری کو ریفنڈ کرنے میں بڑی دقت ہوئی موبائل کی